یہ گیزر ہیولس کا چار ہزار کا تھا لیکن مجھے ڈسکاؤنٹ میں تین ہزار کا مل گیا بہت اچھا ہوا لیکن مجھے فائدہ بھی ہوا اس سے لیکن جب سے میں نے یہ لیا ہے اور بجلی بہت کھا رہے ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا خراب ہو گیا تو اس لیے یہ اچھا نہیں لگا میرا بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے